ट्रैक्टर जो है और मोबाइल से नेटवर्किंग का कार्य बहुत अच्छा है जैसे कि खेतों में ट्रैक्टर जोतना और ये सब कार्य कराना हो तो फ़ोन से नेटवर्किंग कॉल कर दिए भैया ये कार्य करना है फट से कार्य हो गया हां जोतना है भाई हाँ फट से आ गए टेक्टर और जोतवा लिए बहुत बड़ी ये नेटवर्किंग में मदद मिली हुई है इंसानों को कहीं दौड़ और भाग नहीं करनी पड़ती है जो कुछ है इसी के अनुसार कार्य और होता रहता है और बहुत नेटवर्किंग में बहुत ही मदद मिली हुई है ट्रैक्टर जो है ये टेलीफोन का सहायता बहुत ही बहुत इस्मार्ट ही इस्मार्ट से ही चलता है कि जैसे कोई परिवार में या बेहतर बनाने के लिए बस यही तरीका एक अच्छा दिखाई देता है जैसे पहले के लोग क्या थे ऊ पहले के लोग थे कि भैया उनके यहाँ चले जाओ जाओ भैया टेक्टर को बुला के ले आओ और खेत जोतवाना है ऐसा वैसा होता था अब क्या है नेटवर्किंग में इतना अच्छा हो गया है कि कहीं जाना ही नहीं पड़ता है बस फ़ोन किए नेटवर्किंग में भैया ये कार्य करना है बस फटाक से वो आ गया काम हो गया ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी भी है और सरलता भी है इसमें और जैसे कोई भी कहीं भी जाना हुआ आना हुआ या किसी भी बोलना हुआ तो ये फोन से नेटवर्किंग बहुत ही बोलने में आसान है सरलतापूर्वक बहुत ही अच्छा अनुभव और तरीका है इंसान को कोई भी परेशानियों को झेलना नहीं पड़ता है जो कुछ है इससे बहुत बेहतर हम लोगों को मदद भी मिली हुई है जो भी ट्रैक्टर के माध्यम से कार्य जैसे ये गेंहूं लाद के लाना है टाली में चावल लाद के लाना है टाली में ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से नेटवर्किंग में अच्छा ही हो जाता है बढ़िया से और परिवार नियोजन में भी ये नेटवर्किंग बढ़िया काम करता है अगर जैसे कोई व्यक्ति बाहर है बाहर से कॉल किए हुए हाँ ये कार्य करना है वो कार्य करना है ये नेटवर्किंग में बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी प्रूफ अच्छा है इससे परिवार वालों को भी परेशानियाँ नहीं झेलना पड़ता है हाँ एक इंसान बाहर है परिवार वालों को फोन हो गया हाँ भैया ठीक है ऐसा वैसा चलो और चला मिल गई अच्छी बात हुई ये नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में बहुत ही परिवार को परिवार वालों को लाभदायक और अच्छा महसूस होता है इसलिए जो है आदमी को ज़्यादा तकलीफ और परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ता है इसलिए कि टेक्नोलॉजी बहुत सरल तरीका एक बन गया है जो इंसानों को अच्छा प्रवृत्ति करवाता है जैसे कि कहीं ट्रैक्टर को ले जाना हुआ जैसे कि दूर कहीं जाना है औ उससे भी ट्रैक्टर की मदद से और टेलीफोन की मदद से सारे भी कार्य सफलतापूर्वक हो जाते हैं जैसे कि कहीं कुछ लेने जाना है मिट्टी या खदान की तो भैया इसी से फोन नेटवर्किंग से बहुत आसानी से ये कार्य हो जाता है कि ये कार्य तुरंत टेक्टर वाले जो हैं जाते हैं फटाक से करवा के चले आते हैं फोन से बता दिए हाँ भैया ये कार्य हो गया ये होना है ये सब हो जाएगा टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ोतरी हुई है और बहुत अच्छा भी है कि लोगों को कोई भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है सरलतापूर्वक आसानी से हो भी जाता है जो कुछ कार्य होता है सब नेटवर्क के ही आधार पर होता है टेक्नोलॉजी इतना आगे चल रही है ये और कुछ इंसान को आगे दौड़ने भागने की तकलीफ ये जो हैं ये सब उठानी नहीं पड़ते हैं पहले तो लोग क्या करते थे पहले लोग साइकिलों से चलते थे बाइक भी नहीं थी तब साइकिलों से जाते थे भाग के दौड़ के पैदल पैदल यात्रा करते थे ये सब चीज़ें चीज़ों से छुटकारा मिल गया बहुत अच्छा नेटवर्किंग में लाभ मिल गया इंसान को भागना नहीं पड़ता है फट से कार्य हो जाता है और जैसे इससे हमें नेटवर्किंग में बहुत मदद भी मिली हुई है सरकार की तरफ से टेक्नोलॉजी जब से आई है ये बहुत ही इससे लाभ हो हुआ है कि सारे कार्य आसानी सफलतापूर्वक हो जाती